اردو الفاظ میں ہمیں بولنے کے لیے بہت اچھے لگتے ہیں سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچے کو سکھاتے اردو الفاظ ہم بھی بولتے ہیں کہیں بھی کہیں جاتے ہیں تو اردو الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم ارد اردو الفاظ ہی بولتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے عام طور پر اردو الفاظ ہی سب کو اچھے لگتے ہیں سب کو پسند ہے اردو الفاظ اردو الفاظ ہم کو بہت پسند ہے ہم بہت اچھے سے بول بول لیتے ہیں سننے میں بھی اچھا لگتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی سکھاتے ہیں اردو الفاظ ہی استعمال کرنا چاہیے ہم اردو الفاظ بولتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے سننے میں بھی اور بولنے میں بھی سب کو پسند ہے اردو الفاظ اردو الفاظ ہی بولنا چاہیے سب کو اردو الفاظ بہت اچھے الفاظ ہیں ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں سب کو اچھے لگتے ہیں ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں سب کو اردو الفاظ ہی سکھاتے ہیں سب کو بولنا چاہیے اردو الفاظ ہی اردو الفاظ بہت اچھے ہیں اردو الفاظ بہت اچھے لگتے ہیں سب کو پسند ہے ہمارے یہاں سب کو پسند ہے اردو الفاظ اردو الفاظ ہی بولنا چاہیے سب کو ہم بولتے ہیں اردو الفاظ ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں گھومنے کے لیے کھیلنے کے لیے کہیں بھی جاتے ہیں تو اردو الفاظ ہی بولتے ہیں کیونکہ اردو الفاظ بہت اچھا الفاظ ہے بہت اچھا الفاظ ہے کیونکہ ہم اردو الفاظ بولتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے سننے میں بھی اور کہنے میں بھی اور بولنے میں بھی سب کو اردو الفاظ ہی سکھاتے ہیں سب کو بولنا چاہیے اردو الفاظ کیونکہ اردو الفاظ بولنا بہت اچھی بات ہے بہت اچھا لگتا ہے سننے میں